हलो नमस्ते बढ़िया आप बताइए अच्छा जी आपको लेना क्या सब है पहले वो सब बता दीजिए फिर मैं बताऊँगी कितना परसेंट डिश्काउंट दूँगी अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा तो रबर कटर पेंसिल यही सब ना बुक बुक भी लेना है आपको ठीक है तो सारा करके मैं आपको पाँच परसेंट डिश्काउंट दूँगी नहीं पाँच परसेंट बड़ी अच्छा है ना पाँच परसेंट अच्छा है अब आपको कितना चहिए कितना परसेंट चहिए आपको ऐसे थोड़ी होता है अच्छा दस परसेंट ठीक है दस परसेंट दे देंगे आपको कब तक चाहिए कब तक का टाइम है आपके पास दाे दिन के अंदर में आप आइएगा यहाँ पर मेरे सॉप पर लेने अच्छा ठीक है तो अभी तो डिलेवरी बॉय नहीं है वो आएगा तो मैं कोशिश करूँगी आपको सारा कुछ देने का जी जी अगर आप सहमत हैं तो आप ख़ुद आ सकते हैं तो आ जाइए नहीं तो जब तक होगा मैं देख लेती हूँ अच्छा ठीक है तो मैं देखती हूँ अगर आ जाएगा तो मैं कल तक आपको भिजवा दूँगी और नहीं तो आपको आना ही पड़ेगा मैं आपको शाम तक बता दूँगी शाम तो वैसे हो ही गया ऑलमोश्ट मैं रात काे बता दूँगी आपको हाँ ठीक है दस बजे तक मैं आपको बता दूँगी हाँ यह तो दोनों हो गया